कोआर्डीनेशन कोशन च साढ़े आंदे जियां कि साढ़ी केह् बीकनेस साढ़ी के स्ट्रैथं ऐ अस केह् कम्म करने किस स्हाबे जाॅब परोफाइल अस चाहन्ने एह् सारी साढ़ी सेल्फ कोशनिंग जियां कि साढ़े इंट्रब्यू यूज कीते जंदे कि तुसें किसं चीज ताई तुसें केह् कम्म करी सकने जां फिरी जा किस स्हाबे दे जेहडे़ ना ओह् अपने केह् थुआढ़ी डेल्ली रुटीन ऐ जां किस स्हावे च तुसें अपनी पढ़ाई शुरु की़ती ही इसे तरह दे सारे कोशन जेहडे़ ना ओह् कोआडीनेशन कोशन चाहंदे